आङो नाखौ बेराद गुरनो मोजां मोनो सान्दुं अखा गुरोमोन जोङो नाखौ गुरनायावबो आरो सान्दुं दुंबाबो जों गुरो गुरनायावबो जोङो मोजां मोन्नानैसो गुरोमोन जोङो बिमा बिफाजों रायजाबाबो गुरोमोन जोङो आरो अबे बायदि नाखौ जोङो मोजां मोनो ना दुसुमै बालाबाथिया गोरि नास्राय थ'था बेफोरखौ आङो बेराद हमनो मोजां मोनो आरो जोङो गामियैनो सान्दुं दुंबाबो बेराद माबायोमोन जोङो थाङो बिमा बिफा रायबाबो जों नागारामोन ज' जानानै जोङो मोनसे बिलोआव गुरहैयोमोन जों बे ओरैबादि जोङो नाखौ मोजां मोनो दुसुमैफोरखौ आर ना गोरि बालाबाथिया सान्दुंजों दुंनानै रोनावलाबायनाय बेखौ हमोमोन बे नाखौ जोङो हमनानै नआव लाबोयो रायजाबाबो जों गुरो बादा होबाबो जों मानियामोन साम' खांख्राय नागिरोमोन जोङो सान्दुंखौ सान्दुं होनालासिनो गुरहैयोमोन जोङो ज' ज' जानानै रायजाबाबो साम'खौबो आङो ओरैबायदि मोजां मोनो साम' लादायखौबो मोजां मोनो आं आर साम' दानाय दङ बे साम' दानायखौबो खन्नानै लायो आर मोनसे बिलोआव दङ साम' गोलाव बेखौबो खन्नानै लायो जोङो आरो साम' लादाय साम' लादायखौबो खन्नानै एरख'नानै सङोमोन जोङो साम' लादायफोरखौबो जोङो बायामोन खन्नानै लायजोबो गासिबो साम' दानाय आरो साम' गोलाव होन्नाय दङ बेखौबो लायो आरनो ना गुरो जोङो सान्दुंखौ सान्दुं होनालासिनो सान्दुंबाबो जोङो ज' जानानै गामियैनो ज' जानानै जों मोनसे बिलोआव गुरहैयो जोङो दुसुमै बालाबाथिया ना गोरि सान्दुंजों ओरैबायदि रोनावला बायो नाफ्राबो आलि ख'ना ख'ना गुरबाथाय बाला बाथियाखौ जि ज' ज' गाखोनाय मोनसै आरो न'आव लाबोनसै जोङो बे नाखौ हमनोबो ओरैबायदि मोजां मोनखायोमोन जोङो गुरनो आरो गोग्रोमबाबो गोरिफ्राथ' बाब सरला सरलि मोनथारोमोन नास्राइफोरखौबो ओंखायो जोङो ना गुरनायखौनो बायामोन आरो साम' खांख्राय लायनायफोरखौ साम' आबो साम'खा साम' गोलाव मोनबोयो मोनस गौराङाव खनहैयो जों गौराङावबो साम' गोलाव मोनो आरो न' खाथिनि सारा दङ बेहायबो साम' लादाय खनो जोङो साम' लादाय खनो एरख'यो एरख'नानै न'आव लाबोयो जाफैयो मोजां मोनो आरो जों